बाल बच्चाके की करब कहुनाके पढ़बैत लिखबैत छी पाइ पैसा नहि रहैए जे प्राइवेटमे दैतियै सरकारीयेमे दैत छियै बाल बच्चाके सरकारीयेमे पढ़बैत छी लिखबैत छी दुखो तकलीफो काटि कऽ कहैत छियै बाबू आओर केँ पढ़ि ले पढ़ि लिख लेमे तऽ कोनो आगाँ दिन तऽ किछो रस्ता सुझतौ ओहिमे खिचड़ी आओर बनैत छै बाल बच्चाकेँ खिचड़ीयो आओर ने खाय लेल नहि दैत रहैत छै इस्कुल आओरमे नहि दैए बाल बच्चा आओर भूखे अपन भरिदिना रहैए इस्कुलमे उएहसभ अपन करैत रहैत अछि आओर की करत बुझैत छै माय बाप गरीब छै तऽ गरीब यए तऽ नहि दैए अथीमे पब्लिकमे नहि दऽ सकल तऽ अपन अपन उएह आओरमे अपन बाल बच्चाकेँ दैए माय बाप तऽ अपन बाल बच्चाकेँ पढ़बैत छी संस्कार आगाँ बढ़बैत छी जे बाबू आओर पढ़ि लिख ले कोनो कऽ ले ओहिसभसँ गुजर जेतौ किछु रस्ता सोच से रस्ता आओर करैत रहैत छी ओसभ अपन केलहुँ देलहुँ उएह आओर करैत रहैत छी आओर की करब नहि ओतेक खिचड़ी तिचड़ी बनबैत छै एतेक दिन चाउर गहुँम दैत छलै बाल बच्चाकेँ चाउर गहुँम सेहोसभ नहि दऽ रहल छै ने चाउर दैत छै ने गहुँम दैत छै आ खाली खिचड़ी दैत छै तीमन तरकारी बना कऽ दैत छै तैयो कहलियै ओहोमे दुखो तकलीफो काटि कऽ ओहोसभ कऽ के बाबू पढ़मे लिखमे तऽ बुद्धि हेतौ ज्ञान हेतौ हमसभ पहिलुका लोक नहि पढ़लहुँ लिखलहुँ हमसभ औँठा निशान दैत छियै कमसँ कम नामो गामो इहोसभ अपन कऽ लेमे तऽ ताहुमे तोरा आओरकेँ पूरा भऽ जेतहु उएहसभ अपन बाल बच्चाकेँ करैत छियै आओर की करब हमरा आओरकेँ तऽ उएह भविष्यमे भगवान लिखि देने छथि गरीबक जीवन अछि तऽ अपन उएह जीवन अपन बिता रहल छी कोनो तरहे दिन गुजर जा रहल अछि आओर की करब आओर उएहसभ करैत छी पब्लिकमे दैतियै पब्लिकमे पैसा नहि छलए ताहि दुआरे नहि देलियै कियाक तऽ ओहिमे पैसा लैत छै पाँच सए हजार रुपैआ महिनामे लैत छै बाल बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके ओकर कॉपी किताब होइत छै ओकर पोशाक भेलै ओकर सभचीज भेलै तऽ ओतेक हमरा आओरके नहि जुड़ैए तऽ हम अपन ओतेक नहि करैत छी कहलियै पब्लिकेमे जे आबैत छै तऽ ओकर पूरा इन्तजाम ओकर कपड़ा लत्ता नीक बेजाय कऽ कऽ इएहसभ कऽ कऽ अपन कहुनाके पढ़ लिख अपन जेहो बेसी पढ़तै लिखतै तकरो गुजर जेतै तू आओर नहि पढ़बह लिखबह तऽ तोरो आओरकेँ भगवान कोनो तरहे पार घाट लगाइए देथिन गुजर चलिए जेतह आओर एहिसँ हम विशेष आब की करब